नमस्कार जेल्लै साढ़े घर गैस्ट आंदे अस केह् करने होन्ने जे साढ़े घर गैस्ट आंदे अस उ'नेंगी उं'दा पैह्ले सोआगत करने होन्ने जेल्लै ओह् गेट बिच्च आंदे साढ़े साढ़े डोगरी दी रीत ऐ पैह्ले मतलब कि उ'नेंगी इन्ने मस्ते करना उं'दा शैल सोआगत करना जां उं'दी जां जादा होन उं'दी आरती तोआरदे फिर ओह् फिर जेल्लै अंदर आन उ'नेंगी बैठने गी सीट देनी कुर्सी बगैरा देनी फिर उ'नें बठाह्ना फिर उं'दा शैल आदर मान करना फिर उ'नेंगी पानी बगैरा पुच्छना हा पीने गी देना फिर कोल्ड ड्रिंक बगैरा लेआनी फिर कोल्ड ड्रिंक लेआनी फिर उ'नेंगी जां कुछ उं'दे कन्नै खाने गी बी कुछ देना चिप्स बगैरा कुरकरे बगैरा फिर फिर थोह्ड़े टैम जेल्लै बैठी जान ते फिर चाह् बनानी फिर चाह् चाह् बनानी जां कुछ पकौड़े बी बनांदे साढ़े फिर जां कुछ मठेआई बी लेआंदे फिर फिर जेल्लै फिर उं'दे कन्नै फिर बैठियै उ'नेंगी हाल चाल पुच्छना पौंदा उं'दे घर दे बारे च बच्चें दे बारे च घर सारा कुछ फैमिली ठीक ऐ जां नेईं ऐ मम्मी पापा कुछ बी सारे जद् बैठियै फिर उं'दे कन्नै डिस्कशन करने पौंदी उं'दे कन्नै बोलना पौंदा उं'दे कन्नै उ'नेंगी सब कुछ पुच्छने पौंदा कि'यां आए ओ कि'यां पुज्जे कुछ प्राब्लम ते नेईं ना होई उ'नें आंदे कोई टैंशन दी गल्ल ते नेईं ना कुछ बिच्च आई फिर फिर खाना बगैरा बनाना उंदे आस्तै राजमांह् चौल कुछ बी स्हेई चीज़ां जां मटर पनीर बगैरा कुछ बी जेह्ड़ा शैल होऐ जां फिर पूड़ियां बी बनांदे जां फिर खास मेह्मान बास्तै फिर उ'नेंगी फिर उ'नेंगी रुट्टी खलानी फिर फिर उं'दे लाग्गै फिर उ'नेंगी होर बी गल्लां करनियां फिर रुट्टी राटी खलाइयै उ'नेंगी शैल फिर उं'दे अग्गें किन्ने चिर बैठना होर गल्लां घर दे बारे च कुछ बी पुच्छना अपने बारे च सनाना उं'दे बारे च पुच्छना उ'नेंगी उं'दे बच्चें दी पढ़ाई दे बारे च उं'दे अपने बारे च केह् उं'दा फ्यू उं'दा किज्ज जेहा चला दा घर दा घर दे बारे च उंदा फैमिली सिस्टम किज्ज जेहा चला दा ठीक न जां नेईं ठीक ऐ कोई कुछ कोई प्रॉब्लम बी होंदियां सारियां शेयर करनियां उं'दे कन्नै शैल करियै गल्लां करनियां सब कुछ करना उ'नेंगी शैल करियै बठाह्ना कि एह् निं बोलना भला अस तुं'दे घर गे उ'नें साढ़े कन्नै कुछ मुक्की साढ़े घर आदर निं कीता जां साढ़े कन्नै कोई बोले निं सारें ओह् सारें इसी शैल करियै उंदे कन्नै गल्लां करनियां उ'नेंगी शैल पुच्छना सारें दे बारे च अपने बारे च बी सनाना कि उं'दे कन्नै कि शैल बोलना चाहिदा अगर कोई घर आई जा ओह्दी शैल रिस इज्जत करनी चाहिदी उ'नेंगी आदर समान कन्नै बठाह्ना चाहिदा सारें गी फिर होर जेल्लै जादा चिर होई गेआ उ'नें जाने फिर ओह् जेल्लै जान फिर उ'नेंगी शैल करियै उ'नेंगी तां बी जंदे साढ़े इद्धर पैसे बी दिंदे फिर उ'नेंगी मठेइयै उ'नेंगी घर भेजना होर शैल इज्जत मान करनी होर जंदे बक्खी बी शैल नमस्ते बगैरा करने ते इ'यां गै सानूं रिश्तेदारें दी इज्जत करनी चाहिदी जेल्लै गैस्ट आन उ'नेंगी शैल उ'नेंगी शैल उ'नेंगी मतलब कि आदर समान कन्नै गै बठाह्ना चाहिदा होर जेह्ड़ा आखदे नी कि जेह्ड़ा अतिथि होंदा भगवान दा समान होंदा ताइयें गैस्ट दी शैल इज्जत बगैरा करनी चाहिदी गैस्ट जेल्लै आन ते उ'नेंगी शैल समान कन्नै बठाह्ना चाहिदा ताइयें चेयर बगैरा सारियां त्यारियां करनियां चाहिदियां उ'नेंगी खाने पीने आह्ला ना पानी पीने आह्ला खाने आह्ला कुछ बी बैठने खलोने रुट्ट राटी खलाने सारें बारे च उ'नेंगी शैल करियै पुच्छना चाहिदा होर शैल गै उं'दी इज्जत करनी चाहिदी फिर गै कोई इक बारी ते दूई बारी बी आंदे न ठीक ऐ